برڈ واچنگ کے دوران سب سے زیادہ غیر معمولی اور دلچسپ پرندہ جو میں نے دیکھا وہ نیلمی کنگ فشر تھا یہ پرندہ اپنے خوبصورت نیلے فیروزی اور سفید رنگوں کی وجہ سے فوراً نظر میں آ جاتا ہے یہ منظر بہت خاص تھا کیونکہ وہ ایک خاموش جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا جسے کسی فوٹوگرافر کی اس کی چونچ لمبی اور نوکیلی تھی اور جیسے ہی اس نے پانی میں غوطہ لگا کر ایک چھوٹی مچھلی پکڑی وہ لمحہ ناقابل فراموش بن گیا نیلمی کنگ فشر روز مرہ میں عام نظر نہیں آتا خاص طور پر شہری علاقوں میں اس لیے اس کو دیکھنا ایک نایاب تجربہ تھا اس پرندے کی تیزی مہارت اور خوبصورتی واقعی قابل تعریف تھی برڈ واچنگ کے شوق میں اسے لمحے تک دل کو بہت خوشی اور حیرت سے بھر دیتے ہیں یہ ایک سرخ گلا والا سنبرڈ یہ ایک بہت ہی ننہا سا پرندہ ہے جس کا رنگ چمکدار سرخ اور پیٹھ پر نیلا عکس ہوتا ہے یہ پھولوں کا رس پینے آتا ہے